ہیلو جی بتائیے جی جی میں سبزی والا بول رہا ہوں

جی جی جی جی ہے ہری مٹر ہاں گوبھی بھی مل جائے گی کتنی چاہیے آپ گاجر پینتیس روپئے کلو ہے ٹماٹر پچاس میں ہے آلو مل جائیں گے آپ کو پچیس روپئے کلو گوبھی بیس روپئے کا ایک ہے مہنگائی تو چل ہی رہی ہے اب کیا بتائیں آپ کو ہم جی جی ہری مٹر کتنی چاہیے ایک کلو چاہیے

جی آپ کو سب چیز فریش ملے گا اچھا ملے گا ہاں تو آپ کو ہم ہوم ڈلیوری کر دیں یا پھر آپ دکان پر آئیں گے لینے کے لیے اچھا اچھا اچھا چھا جی جی جی تو آپ کو ہماری دکان پر آ جائیے تو آپ کس ٹائم آئیں گے ابھی آپ صبح کے ٹائم آئیے کہ صبح سے منڈی سے مال آتا ہے تو اچھا مل جائے گا آپ کو تو کل آئیے آپ جی جی جی فریش مل جائے گا صبح ٹھیک ہے جی جی صبح ہی آئیے ٹھیک ہے